मुझे पालतू जानवर अच्छे लगते हैं लिट्रेल्ली अच्छे लगते हैं इस्पेशली डोंग जो मैंने पाल रखा है वह एक फीमेल डोग है उसका नाम लूसी है लब जब मैं छोटी थी जब से वह हमारे घर में है उसके साथ में बहुत अच्छे मोमेंट्स हैं बचपन से उसको देखा है जब से हम बड़े हुए हैं जब से ही हम उसको देख ही रहे हैं बहुत आलसी भी है बहुत एक्टिव भी है जब काम करने की बारी आती है तो बहुत एक्टिव हो जाती है खाने की बारी आती है तो सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है लेकिन जब आराम की बारी आती है तो सबसे ज़्यादा लेज़ी भी वही हो सकती है उससे ज़्यादा लेज़ी कोई नहीं है उसके अलावा मैंने केट पाल रखी है वह भी मुझे बहुत पसंद है मैंने अभी तक उसका नाम नहीं रखा क्योंकि वह नई नई है हम जल्दी उसका नाम रखेंगे सो मैं सोच रही थी उसका नाम क्या क्या रख सकते हैं लाइक जैरी नहीं ज़्यादा हो जाएगा टॉम एंड जैरी बट अच्छे हैं दोनों बहुत क्यूट हैं मुझे बहुत पसंद है दोनों ही इस्पेशली मेरा जो डोग है उसके साथ में मेरी बहुत अच्छी इस्टिमेट बहुत अच्छी मेमोरीज़ है इसलिए वह तो मुझे बहुत ऑल टाइम फेवरेट मेरा है डॉग्स में ऑल टाइम पैट फेवरेट है वह मेरा